हॅलो आं कोण उलयता हय हय हय दुकान आसा आमचें सारकें केंप्यां आसा तें केंपे म्हणल्यार कोटा कडेन अशें ना बाजारात अशें मदीं ना डायरेक्ट पावता गाडी तशी म्हाज कडेन अशीं या सिजनान आसता पळय तीं मँगो जा एप्पल बनाना आनी चिकू अशीं पेरां अश करून खूब अशीं फ्रुट्स आसा एप्पल सद्द्याक टू फिफ्टी किलो तुका जाय आशिल्लीं आं केळीं सत्तर अंयशीं रुपया डझन अशीं आं डाळीम आसा हय तें तें दोनशी रुपय किलो आसा सद्द्याक वायट आसा पींक तीं तांबडी तीं ना तीं काबार जाला तांबडी अशीं समज किल्लाचीं प्रमाणे आसता तीं समज तुका एक किलो जाय दोन किलो जाय तशीं हय तुका तांबडी जाय आशि हय समज समज आयलीं जाल्यार तुमकां सांगता हांव समज ज आयज आय समज आयज सांचे शीं आयलीं जाल्यार फाल सकाळचे मेरेन येवपा शकता तुका तुका आयज जाय आशिल्लीं तर आयज सांचें समज आयज सांचे अर्जण जाय जाल्या कोणा विचारून पळयता आनी मागी तुका परत फोन करता हां बरें आं बरें पळयता आं बरें हय डिसकावण दितां मागीर तुका आं चल बरें